हैलो हम स्विग्गीपर ऑर्डर कयलहुँ लेकिन हमराके कोनो ऑफर नहि मिलल आओर हम हमेशा ऑर्डर करै छियै अहिके लेल अगिला ऑर्डरपर हम चाहै छी की कोनो ऑफर रीडीम करू ताकि हम आगे भी खरीदू आओर अहाँके अपन पछिला ऑर्डरपर कोनो ऑफर या छूट कूपन भेटल छै